हिते गुजरात आर्ट जो कमु ॾाढो आहे हिते ॻोठ में माण्हू उहे माण्हू उहे अञा बि भर्त जो कमु कांच जो कमु दीवार जे शो पीस जेके टंगीन्दा आहियूं उहे बि ठाहींदा आहिनि ऐं छटिरियूं बि उहे बि भरींदा आहिनि हीउ नवाबनि जो शहर आहे त हिते उते आर्ट गैलरयुनि में राजाउनि जा वस्त्र ऐं उन जा सामान सभु पिया आहिनि निशानीअ रुपे ऐं इहो भर्त बि उते आहे हिते असांखे आर्ट गेलरियूं अलाई आहिनि जीअं त सरदार पटेल आर्ट गेलेरियूं इहे इहे बि ॿियूं बि जामु आहिनि